शादी ऊदी के बाद हम लोग के ज़माना में तो मोबाइल उबाइल रहे न और् ना मोबाइल है और ना वो जो कोई की अत्ती बत्ती का लालटेन हम लोग पढ़ाई किए और उतना हालात अच्छा ना था हम लोग ग़रीबी में थे तो चल भाई तो थोड़ा माड़ी पढ़े बस तो उसके बाद नहीं पढ़ाई किए दस साल बारह साल के हुए शादी शुदा हो गया तो अपने घर काम में लग गए यही तो ज़िंदगी था हम लोग का अब न ज़्यादा हो गया बढ़ गया मोबाइल है लाइट है सरकारी सरकार की तरफ़ से या फिर पब्लिक की तरफ़ से आँय बाबू तो सब बढ़ोत्तरी है तो अभी का बच्चा लोग डेवलप कर रहा है पढ़ाई लिखाई में भी है आगे हर चीज़ में आगे है हम लोग का बच्चा तो उतना नहीं किया लेकिन हम लोग से ज़्यादे हैं आ ओ ओहू अब बच्चा जो है पोता पोती वो ज़्यादा है एहू सबसे ज़्यादा है पढ़ाई लिखाई में सब कोई पटना पढ़ रहा है कोई मुजफ्फरपुर पढ़ रहा है कोई हाजीपुर पढ़ रहा है कोई गाँव में छोटा बच्चा ऐसे गाँव में पढ़ रहा है गाँव में पढ़ाई हो गया अब इस्कुल कॉलेज भी हो गया और् हम लोग के ज़माने में तो ना कॉलेज था पटोरी तो पटोरी कोन जाते दूर के सफ़र में हम लोग के बाप माई कहे कि नहीं दूर नहीं जाएगा पढ़ने अभी का ज़माना तो बहुत बढ़ गया सरकार भी बढ़ाया या पब्लिक भी बढ़ाया हर चीज़ में डेवलप है अब छोटा जात बड़ा जात का कोई पहचाने नहीं है सब एक साथ लड़का लड़की सब एक साथ पढ़ाई लिखाई सब में आगे है अब देखिए आगे का होता है पढ़ाई लिखाई में अब बुझाता है कि अब ज़्यादा ही बढ़त चीज़ें रहेगा सबका पढ़ाई लिखाई में बाल बच्चा के अब यही सबसे अब ज़्यादा क्या होगा भगवान जाने